جی جی میں ٹریول ایجنٹ ہوں آپ کی ٹریول ایجنٹ سے بات ہو رہی ہے جی جی اچھا جی کتنے لوگوں کے لیے سیون سیٹر ٹھیک ہے جی کہاں کے لیے اچھا تاج محل گُھومنے جانا ہے ٹھیک ہے جی کوئی نہیں ہو جائے گی اچھا کل صُبح کا اچھا جی جی جی بالکل کار بک ہو جائے گی کل جی بولیے جی میں آ جاؤں گا وہی نو بجے تک آ جاؤں گا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کوئی نہیں میں دس بجے تک آ جاؤں گا اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں سات لوگ ہیں سیون سیٹر کار چاہیے ہو جائے گی اویلیبل اور میں اپنے ٹائم سے پہنچ جاؤں گا اچھا اِس کے چارجز الگ الگ رہتے ہیں جیسے کہ آپ کتنی دور جانا چاہتے ہیں جی تو اُس حساب سے چارج رہتا ہے تو آپ کو تاج محل نکلنا ہے سات لوگ ہیں نا جی تو آپ ایک کام کریے گا آپ اِس کے ہزار روپے پر ہیڈ ہو جائے گا سات لوگ ہیں نا تو سات ہزار روپئے ہو جائے گی بکنگ ٹھیک ہے جی جی ڈسکاؤنٹ تو نہیں ہو پائے گا سر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل کتنی مہنگائی ہے جی یہی لاسٹ ریٹ رہتے ہیں ہمارے وہ میں نے بتا دیے ہیں آپ کو جی ٹھیک ہے سر کیا نام لکھ دوں آپ کا میں آڈر بلال انصاری ٹھیک ہے جی میں آپ کا آڈر لِکھ لے رہا ہوں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تھینک یو